दुनिया में अपने करियर के लिए या व्यवसाय के लिए कई सारे ऑप्सन हैं और भारत में भी अलग अलग तरीके के और अब तो बहुत सारे नए ऐसे करियर ऑप्सन व्यवसाय आ चुके हैं जिनमें हम अपना करियर बना सकते हें और अगर भोपाल की बात करें तो ज़्यादातर भोपाल के लोग हैं जो वो गौरमेंट जॉब्स की तैयारी में अपना ज़्यादा समय लगाते हैं बाकी यहाँ पर बहुत सारे कई सारे ऐसे ऑप्सन हैं बिज़नेस हैं जैसे किराने की दुकान हुई और कपड़े की सॉप हुई या कोई होटल जैसी छोटी मोटी होटल वगैरह ओपन करके यहाँ भोपाल के लोग गुज़ारा करते हें और भोपाल में ज़्यादातर गौरमेंट ऑफ़िस हैं क्योंकि ये भारत और मध्य प्रदेश की राजधानी है तो इस हिसाब से भोपाल के लोग गौरमेंट जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं बाकी छोटे मोटे बिज़नेस काफ़ी सारे हैं जहाँ पर अपना करियर भोपाल के लोग चूज़ करते हैं